کلا کرتی آرٹ گیلری آرٹسٹ اور جٹسنگ کے ذریعے ہاتھ آئے ہے حیدرآبادی پیش کرتی ہیں اس میں سٹی آف پولس حیدر آباد کی ان دے کے سٹی پینس کی نمائش ہوتی ہے حیدر آباد دکن کا عظیم شہر ہندوستان کی پرانے شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ کی پرتیں پرانی ہیں